नमस्ते

नमस्ते बोलिए जी बताइए प्रॉब्लम

जी तो आप किस क्लास में हैं सर जी और कुछ जी आपका प्रश्न का नंबर कितना है ट्वेल्थ में तेरे पास कितना परसेंट बना है क्लास में कोई एडमिशन लेना है अभी

तो जी जी हाँ बोलिए यह डाक्यूमेंट्स लगेगा आपको कोई प्रॉब्लम इस्कूल आपको रोज़ आना पड़ेगा देखिए पढ़ना है तो दिक़्क़त आएगी तो उसकों तो आपको चेस करना ही पड़ेगा जी तो ठीक है हम कर देंगे अपने डाक्यूमेंट्स लेकर आइएगा यह डाक्यूमेंट्स में वही आपके आपका और आधार फ़ोटो कॉपी लगेगा और पैसे लगेंगे और आपका फ़ोटो वोटो लगेगा जी तब आप परसों तक चले आइएगा हम आपका कर देंगे जी होल्ड पर ओके थैंक